میرے خیال میں ایک اچھے ڈانسر سے ایک عظیم ڈانسر کو ان کے اسٹیپ ان کے ڈانس کرنے کا طریقہ ان کی باڈی فلیکسبلٹی اور دیگر محنت کی وجہ سے ان کو محتاج بناتی ہے جس سے وہ اپنے ڈانس کو اور بہتر طریقے سے کر کر انجام دیتے ہیں ایک اچھے ڈانسر سے ایک عظیم ڈانسر کے طرف جانے میں انہیں کافی وقت اور کافی محنت لگتا ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا ڈانسر ایک عظیم ڈانسر کبھی نہ کبھی اپنے محنت سے بن سکتی ہیں